ہاں ہلو کیا ہماری کال ہوٹل اسٹاف سے بات ہو رہی ہے جی ہمارا وائی فائی نہیں چل رہا ہے تھوڑا جلد جلد سے جلد کرا دیجیے پلیز ہمارا کام رکا ہوا ہے ہمارا وائی فائی بہت سا اپ لوڈ کرنے ہیں اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو جائے گی تھوڑا تو کیا اسٹاف نہیں ہے کیا ابھی آپ کے پاس اوہ اچھا کام کر دے گا نا وہ پتہ چلا پھر ایک دو گھنٹہ ٹائم لگ گیا وہ تو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا سروس صحیح نہیں ہے کیا اچھا تو اچھا جی جی نہیں نہیں اور کچھ بھی ہمارے ہمارے اندر امپلائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ فائل وغیرہ اپ لوڈ کرنا ہے وہ ہمارے ہم پہ کال کر رہے ہیں سر ابھی تک ہو نہیں ہی رہا ہے وہ وائی فائی چل نہیں ہی رہا آپ کس کمپنی کے لیے وائی فائی چل نہیں پا رہا ہے یوز وغیرہ اس لیے آپ کے پاس کمپلینٹ کیا

کب تک تقریباً ایک میکسیمم ٹائم بتا دیں آپ تو تو میں انتظار کروں انتظار کروں جی جی جی بہت شکریہ آپ کا مہربانی ہوگا جلد سے جلد کرا دیں تو ٹھیک ہے سر رکھ رکھتے ہیں تو